हेलो मैं कोमल बोल रही हूँ हम ने आप के रेस्टुरेंट से एक प्लेट छा शाही पनीर और छोला भटोरा ऑर्डर किया था उसको ऑर्डर किए हुऐ डेढ़ घंटे हो गए हैं लेकिन अभी हमारे पते पर पहुँच नहीं पाया है चीलकटान बस्ती पर तो हमें जाँच कर के बताएँ कि आप का ऑर्डर हमारे यहाँ पहुँच क्यों नहीं पाया है या फिर आप के डिलीवरी जो कर रहा है उन पर क्या दिक्कत पहुंच रही है क्योंकि हम मेरे को ऑर्डर किए हुए काफ़ी समय हो गया और हमारे यहाँ पहुंच नहीं पाया है अगर ऐसा नहीं हो पाएगा अगर नहीं पोहुंच पाएगा तो हमें बता दें हम अपना ऑर्डर कैंसल करेंगे और जो भी हमारा पैसे हुए थे आप के पास वो हमें वापस कर दें और जो हमारी डिलीवरी थी अपने डिलीवरी एजेंट से पता कर लें कि क्यों नहीं पहुँच पा रहा है हमारे पते पर क्योंकि हम ने डेढ़ घंटे से ऑर्डर कराया था डेढ़ घंटे अभी तक हो चुके हैं लेकिन आ नहीं पाया है आप का ऑर्डर